हँ सीमेंट आर लैतिए गिट्टी बालू तऽ छै सीमेंट नहि छै की भाव देबै केना छै बोरी केना देबै तऽ लैतिऐ ढलाइ करितिऐ मतलब जोड़ैआ करतिऐ सीमेंट लेबै अहाँ पहुँचाए देबै आकि अहाँ हमरा लाबे लऽ पड़तै पहुँचाए देबै केना देबै कहिआ देबै ओ ओकर हँ तऽ हमहुँ ताबत मिस्त्री

भऽ जेतै तऽ फेर कहिआ देबै हमरा फेर परसू देबै चारिमा दिन देबै तऽ बोलू तब अच्छा परसू भऽ जेतै तऽ अहाँ भेज देबै कि हमे गाड़ी आर भेजै लऽ पड़तै

ईंटा छबे करलै बालू छबे करलै

पैसा केना देबै तबे ने हम पैसा भेजबै पॉँच सए टका बोरी छै तऽ हँ जे छै से अहाँ जोड़िके एक लाख दश हजार तऽ ठीके छै तऽ एक लाख दश हजार छै तऽ ओहिमे कम बेस किछु करै लऽ पड़त आबेके बाद भए जेतै तब भेज दियौ

ठीके छै सीमेंट बालू छबे करलै लाबलिए हँ सरिओ छै सीमेंटो छै फेर ओएह किछु कमतै तऽ फेर कहब कहब अहाँके सरिओ दै देबै किछु इँटो मङ्गबै लै पड़तै ठीक छै तब अहाँ भेजू